जी हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कविताएँ तो नहीं लिखी है लेकिन एक बार की मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं मैं अप अपने बहन के लिए एक कविता लिखी थी वह कविता मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में दिया हुआ था जब कविता मैंने वह अपने बहन को दी उसका शीर्षक था मेरी प्यारी बहना इस कविता को पढ़ने के बाद में मेरी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई उसे बहुत ही अच्छा लगा कि उसका भाई उसके लिए कविताओं को भी लिख सकता है जबकि उसके भाई की यानि कि मेरी कविताओं में किसी प्रकार की विशेष रुचि तो नहीं है मैं हमेशा ही कहानियों को ही लिखना पसंद करता हूँ इसके बा वजूद भी मैंने कविता लिखकर अपनी बहन को उपहार के रूप में दिया और उसे यह कविता बहुत ही अच्छी लगी इस कवि ता को जब मैं लिख रहा था तो उस दौरान मेरे जो मन मस्तिष्क में जो अपनी बहन के साथ बिताए हुए हैं बचपन के सा रे मेरे पलों को मैं याद करके ही इस कविता को एक कोरे पन्ने पर उतारता जा रहा था बचपन में हमारे साथ जो जो घटनाएँ घटी हुई हैं हमने जिस प्रकार से अपना बचपन बिताया हुआ है उसमें से कुछ यादगार लम्हों को चुनकर ही मैं इस कवि ता का भाग बना करके इस कविता को संपन्न किया इस कविता में टोटल में बा त करूँ तो पाँच भाग है सबसे पहला भाग हमें अपने बचपन का याद दिलाता है दूसरा भाग में बचपन से बड़े होने की याद दिलाते हैं और तीसरा भाग जब हम अपनी बहन से बिछड़ रहे थे उसके विवाह के पश्चात उस दौरान का हमें याद दिला ता है तीसरा चौथा और पाँचवा भाग यह तीनों भाग इसी रूप में आगे चल कर के इस कविता को एक बहुत ही अच्छा रूप प्रदान कर पूरा एवम संपन्न कर के इस कविता को अगर से मैं मेरा तो मानना ऐसा है कि केवल मेरी बहन ही नहीं अगर से कोई भी बहन या फिर कोई भी पड़े तो उनके मन में हमेशा ही एक महसूस होगा कि उनकी बहन उनसे दूर हो गई है यह कविता बहुत ही अच्छी कविता के रूप में आगे चल कर के प्रस्तुत हुई